घूमना मुझे शांत जगहों पर बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर जो है एक शांति का वातावरण हो और घूमना अधिकतर मैं अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ पसंद करता हूँ और उसके लिए जो है सबसे मनपसंद जगह अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी है तो वो मैं राजस्थान कहूँगा क्योंकि राजस्थान में ना एक तो कल्चर जो है वहाँ का वो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि एक राजस्थानी और राजस्थान में खाने के लिए भी हमारे पास में बहुत अच्छी चीज होती है जो कि यह दाल बाटी चूरमा जो है वहाँ पर सबसे लोकप्रिय है उसके बाद राजस्थानी नृत्य राजस्थानी भाषा राजस्थानी लोग सारी चीजें मुझे बहुत पसंद लगती हैं उसके बाद मैं जो एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि वहाँ का डेजर्ट जो राजस्थान में जो हम लोग घूमने जाते हैं सफाई डेजर्ट जो है सफारी कारें करते हैं और फिर हम लोग डेज़र्ट्स में जो है घूमते हैं वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे इसलिए जो है सबसे मेरी मन पसंद चीज जगह अगर मुझसे पूछी जाती है तो मैं वो राजस्थान ही कहूँगा